से थारिक मे नैरोजा जिथाम बा थारिक मे नैरोजा नैजिथाम स्नि थारिक सेप्तेम्बर नैरोजा जिदाइन बा थारिक जानुवारि नैरोजा जिस्नि ब्रै थारिक फ्रेबुवारि नैरोजा जिद'